हमारे संस्कृति में रंगोली सूर्य को जल अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना पुजा के लिए मंदिर जाना व्रत करना बहुत ही अधिक मायने रखता है हम लोग एक हिन्दू परिवार के हैं एवं हमारा धर्म है हिन्दुत्व इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के विडंबनाओं एवं चीज़ों को करते और मानते हैं हमारे यहाँ सूर्य को जल अर्पित करना ऐसा माना जाता है उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने से लोगों के जीवन की सारी मनोकामनाएँ फुल एवं पूर्ण होती है जीवन में कभी भी जब हमें निराशा होता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब चारों ओर सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधकार ही है हमें प्रकाश की कोई भी किरणें दिखाई नहीं देती हैं तब ऐसे वक़्त में लोग हमारे धर्मों में मंदिर में जाते हैं एवं उन्हें वहाँ उजाला और निराशा से बाहर निकलने की एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है हम एक ब्राह्मण हैं ब्राह्मण होने के कारण जनेऊ पहनना अत्यधिक ज़रूरी माना जाता है अगर से हम जनेऊ नहीं पहनते हैं तो उन्हें पूर्ण ब्राह्मण नहीं समझा जाता है ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका हमारे धार्मिक रिवाजों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है